डांस जे पारां ख़ुशी ग़मी दर्द सभई अहसा माण्हू अहिसासु पाण माण्हुनि में जॻाए सघूं था ऐं जीअं अगरि बहिराणे में कॾहिं छेॼ लॻंदी आहे त माण्हू कीअं ख़ुशी सां नचणु लॻंदो आहे त इहो ख़ुशी जो अहिसासु आहे उहोई पाण जॾहिं रुॻो एतिरो इन ॻाल्हि मुंहिंजो खटी आयो ख़ैर सां ते नचणु चालू कंदा आहियूं त सभिनि में वीर वीरता जो हिकु अहिसासु थींदो आहे कि हा भई जो खटी आयो ख़ैर सां होय जमालो त सभु उहो होजमालो ते नचणु शुरू करे छॾींदा आहिनि ईअं ई को भॻवान जे भॼन ते को नृत्य कंदा आहियूं को विरह जो नृत्य कंदा आहियूं त माण्हुनि जे अखियुनि में ॻोड़ा निकिरी ईंदा आहिनि त इहे अहिसास ई आहिनि कि डांस ऐं गाननि जे थ्रू डांस ऐं गाननि जे पारां माण्हुनि में जॻजी वेंदा आहिनो दर्शक ॾिसी करे ख़ुदि बि या त जोश में नचणु लॻंदा आहिनि या होश गंवाए करे रोअणु लॻंदा आहिनि